हेलौ

खोय बोसोरसो जाखो नोंनि बैसोआ अह साथि बारबाय दा नों बुरि फेनसन मोनथ'वाखै ना एह बोरावबो एप्लायबो खालामाखै ना खालामाबा माबोरै मोननो खालामनांगौ एप्लाय थारैनो एप्लायखौथ' माबायाव ब्लकआव थांबानो हैबा एप्लिकेसन फिलाब खालामना होबानो जायोमोन नाथाइ इयाव माबा नांगोन नोंनि थथ' पाति पारटिखुलार पान कार्ड आधार कार्ड एकाउन्ट बेफोरखो नांगोन अह आरो नोंहा जिथु आखाय दंब्ला पार्टी अफिसाव बै भिसिडिसि अफिसाव बिथांजोंबो सावरायनो हायो आरो नोंसो नोंथांनि गामियाव जिथु पार्टी अफिसनि मेम्बारफोर दंबा बिसिनाव सोंफोरनानैबो खामानिखौ मावनो हायो दा नों बेफोरखो निजि मावाब्ला सोरथो नायनानै नोंनाव लांफैगोन मावफैगोन दे नोंनिखो जगार खालामना लाना फैदो गाबनाङा बारा नङा निजादि माव पेन्सनआ एरखो आजिखालि बहुथ खमनो माथो आरायस' ना फास्स' इसोर होननाय खोनादो मान्टलि जायखियानो जाथों नङा खालामना होगोन नों आरो माबाखो लाबोयाबा नांगौ नांगौ बेसादखो पान कार्ड आधार कार्ड एकाउन्टफोरखौ लाना फैयाबा पासपट अह इखो जगार खालामना लाना फैदो समाय लानानै इह सान्नैसोआवनो फै होनबा माघोनि सिगां सिगां नु आर नङाबा माघोनि जमानि उनाव फैबा फाइन नांगोन दे जागोन दे होमबालाय माथोबाव दिनै सानसे आरो माघोनि गाबोन सानसेल'सै खाना जानाया दे दे जागोन दे नों माथ्र' जगारखौल' लाना फै

देहा फानिया माब्रै दं मोजाङै इसि साखोन सिखोन था आरो मेडिकेलफोराव सेखाबबो खालामफा सेकाप खालामनानै माबाफोर मुलिफोर जानांगौबा जादो थाखा फै फैसाआ गथ'फोरनाव इसि माबा नांगौ खावलायनांगौ नोंहालाय गथ' गथाय मासिबां दं होइ मा होया बेलाय बिमा बिफाखौ नायफिनाबा बोरै जानो जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ नायफिनाबा दे होमबा दोन्थ'बाय ना दे औ दे दे दे